मुर्गीके समय पऽ देखभाल करऽ पड़ै छै जे पानि दिअ पड़ैत छै पङ्खा लगबऽ पड़ैत छै जे हवा लागै छै कि सही डाक्टर मंगबऽ पड़ैत छै जे सही छै कि केना गलत छै कि की छै ओकरा देखभाल बहुत मुर्गीपालन कऽ मुर्गीके देखऽ पड़ैत छै करऽ पड़ैत छै जे ओहिमे फेर पानि दिअ पड़ैत छै पानि दैके बाद ओकरा फेर ओहिमे खाना दिअ पड़ैत छै दाना दिअ पड़ैत छै देखभाल करऽ पड़ैत छै मुर्गीपालनके मुर्गीके जे ओहिमे बहुत ढङ्गसँ राखऽ पड़ैत छै पङ्खा लगाबऽ पड़ैत छै मुर्गीके जे जहि से सही छै कि गलत छै कोनो गड़बड़ी छै ओकरा से देखभाल करे पड़ैत छै मुर्गीके जे केना छै बेमार छै कि बोखार छै ओहि सबके देखऽ देखभाल करऽ पड़ैत छै पूरे ओहिपर गाइडिंग रहय पड़ैत छै देखै भाल करऽ पड़ैत छै पङ्खा लगबऽ पड़ैत छै जे ककर सही छै कि गलत छै कि बेमार छै ओकरा देखभाल बहुत पूरा करऽ पड़ैत छै